मैंने कुछ ही दिन पहले एक बैडसीट खरीदी थी एक चादर खरीदी थी जो बहुत ही खराब निकली एक तो वह चादर दबलबेड दबलबेड की चादर थी जिस जिसका रंग एक बार पानी में डालने पर ही निकल गया वह बहुत ही उसका कपड़ा चिकना सा निकला जो बहुत ही सॉफ्ट नहीं था वो बहुत कड़ी सी बेडसीट थी और यह मुझे मंहगी भी पड़ी इतने में मैं और बैडसीट खरीद सकती थी तो इसका मुझे रीव्यु अच्छा नहीं लगा मुझे बैडसीट पसंद नहीं आई और इसका दाम भी बहुत ज़्यादा था और उसका कलर भी मुझे पसंद नहीं आया